ہمارے گاؤں میں گھٹنے میں اگر کسی کو درد ہوتا ہے تو دیہاتی علاقے میں ہے ہم لوگ ہم لوگ کو اتنا ڈاکٹر وغیرہ اتنا سمپرک نہیں ہے لیکن کیا بتاؤں میں کہیں ایک جگہ جا رہے تھے تو بائک سے ایک دفعہ میں گر بھی گیا ہوں ایک برے ٹائپ پہ ایک تھے وہ میرے کو کوئی پتا وغیرہ دیے اس کو جو ہے نے چوٹ چاڑ کے میرے کو ٹھونے میں لگا کر کے وہ سوتی کپڑا سے رپیٹ دیے وہ کافی آدھا پ گھنٹہ کے بعد میرے کو بہت زیادہ اس سے سکون ملا میں بہت ہی وہ کیا محسوس کیا کہ دیہاتی علاقے میں اس طرح اس طرح ایسا ایسا ہر چیز کے لیے جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا وہ دیہاتی علاقے میں جڑی بوٹی وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنا اسی سے علاج وغیرہ اچھا ہوتا ہے آج کل کے دور میں بہت طرح ڈاکٹر ہو گیا ہے بہت ہر قسم کا یہ ہو گیا ہے آ سبھی جاتے ہیں ڈاکٹر پاس لیکن ابھی بھی دیہاتوں میں جو ہے نا وہ جڑی بوٹی کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے بہت زیادہ کیا کرتا ہے کچھ آدمی کوئی پتا وغیرہ ہو گیا کچھ نیم وغیرہ کا ہو گیا جو بھی ہے ہم لوگ زیادہ در جڑی بوٹی کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج کل ڈاکٹر وغیرہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت پیسے والا بھی آدمی ہو گیا ہے سبھی جو ہے جا کر کے ڈاکٹروں سے بڑی بڑی جانچے وغیرہ کروا کر کے علاج واڑی کراتے ہیں لیکن ہم لوگ کے گاؤں میں کچھ ہے برے ٹائپ کے ہمارے برے وغیرہ ہے بزرگ وغیرہ وہ دیہاتی علاقے میں رہ کر کے وہ ہر طرح کا جو ہے علاج واڑی کر لیتے ہیں وہ کچھ جڑی بوٹی وغیرہ سے